आं आंनि बिजामादैया बिराद मोजां दखना लाबोदोंमोनहाय दा बेखौ आंहा जि फसन्द जादों बिजामादैया बिदिनो बेटारि सलायो आरो होनबाबो बिखुनजोखौ जि अनो ओंखायनो जि मोजां दखना होफैदोंमोन आंनो बैसागुनि नामै दा मा गाननोसै आङो बेखौनो बैसागुआव बिजामादै लाबोनायखौनो दा जोंहा जावैसोआ जेबो मावाबाबो बेटारि सालायनायावनो एसे एनै आरजिनानै मोननायखौ होफैदों आरो दा बिजामादैया दा माथो खालामबावनो नेला आरो बेखौनो गाननानै बैसागु मागिनोसै आङो बैसागु सफैखाबाय नालाय दा बै बैसागुआवबोथ' आं बेराद मोजां मोजां मोसायोहाय जोंना बुरै बुरैया बेयाव मोसाफालायबायनोसै आंबो बेराद दाम गोसानि दखना नालाय बिराद ओं बेराद बे बैसागुआव गानबाथाय बिराद मोजां अनसि अनसि गाननोसै आङो इसे मोजां दखना नालाय आरो बेबायदि दख'नाखौ आंबो बायनानै गाननो हायाबा बिजामादै हरनाय नालाय दा बिदिनो फैगोन बोसोरावबो गाननो मोननायबायदि अननानै दोननोसै आङो बेबायदिनो ओइ फैगोननि उननि फैगोन बोसोराव आरो सोरबा सासे बिजामादैया बायनानै होफैबावगोनखोमा बिदि बिजामादैनिफ्रायनो मोनबाय थाबाय मोनबाय थायोबाथ' आंहा बिराद मोजां खाफाल दखनाखौनो आं बायनानै गाननांगौआनो जानाय नङा ओंखायनो आङो फिसाजोफोर साब्रै गोजों नालाय साब्रैनिबो बिजामादैयाल' अननानै बिखुनजोनो होफैबाय थाथोंसै होनाबाना आंहा बिराद खाफाल आरो मोजां मोजां दखना मोनगानसिगोन बैसागुआव बिदिनो मोजां मोजां गाननानै दैखायनो हासिगोन आं